मां गुजरात में रहां थो ऐं गुजरात जे तमामु वॾनि शहरनि मां हिकु अहिड़े सूरत शहर में रहां थो हिन खां सवाइ गुजरात जे केतिरनि ई ॻोठनि में बि असां प्रवास करे चुका आहियूं हुतनि ॻोठनि जी ज़िंदगी ज़िंदगी ॻोठाणी ज़िंदगीअ हुजे अहिड़ी ज़िंदगीअ जो असांखे भरपूरु अंदाज़ो आहे नंढपण में जॾहिं हूंदासीं त असां हिकु असांजो शहरु हिकु ॻोठ वांगुरु हूंदो हुयो पर ॻोठ जी शहर जी जेका सांस्कृतिक जेको उहो तफ़ावत आहे तहिज़ीबी जेको तफ़ावत आहे हुन में ॾिसणु वञऊं त सभु खां पहिरीं ॻाल्हि त इहा थी वई आहे शहर जी जेका ज़िंदगी आहे उहा तमामु व्यस्त बिज़ी इन्सान खे पंहिंजी समय कढणु मुश्किल थी वियो आहे इछा हूंदे बि हू पूॼा अर्चना ऐं पंहिंजे रोज़ानीअ ज़िंदगीअ मां उहो समय कढी नथो सघे ऐं वरी स्पैशली हिन वक़्त जी ॻाल्हि कयऊं त मोबाइल ऐं कंम्पयुटर जे लाइन में शहरी ज़िंदगी एतिरी व्यस्तु आहे जो पंहिंजे उहा सांस्कृतिक जेके प्रवर्तियूं मश्ग़ूलियूं आहिनि हुननि में हू तमामु सुठे नमूने हिसो नथा वठी सघनि हुन खे समय जी ॾाढी कमी आहे असीं महसूसु कयो आहे असां पाण बि संस्थाउनि दारी तां जेके जे सांस्कृतिक प्रोग्राम रखूं था या सांस्कृतिक मश्ग़ूलियूं कयूं था हुन में शहर जा माण्हू तमामु सुठे नमूने ऐं सौ जॻहि वठणु घुरिजे उहो नथो थी सघे पर इहा ई ॻाल्हि जॾहिं ॻोठनि जी कंदा हुजूं गांवनि जी कंदा हुजूं त हुतां गांवनि में जेके आहिनि नंढा वॾा प्रोग्राम बि थींदा आहिनि रहांदा आहिनि सभु माण्हू पंहिंजो समय कढी करे अची हुननि प्रोग्राममि में शामिलु था थियनि हुन खे ॾिसनि था हुन खे साराहिन था अहिड़ी तरह सां हुतां जी ॻोठाणी जेका ज़िंदगी आहे

इहो प्रमुख अंतर असांजे ॻोठाणी ऐं शहरी ज़िंदगीअ जे सांस्कृतिक मश्ग़ूलियुनि में मूंखे नज़रु अची रहियो आहे